हमरा सबसे नीक पढऽ मे किताब लगैया उगना आओर विद्यापति के किताब विद्यापति आओर उगना के किताब मे जे कहानी सब छै ओ हमरा बड नीक लगैया ओहिमे जे कहा खिस्सा छै ओ सुनैत एतेक हँसी भी लगै छै आओर एतेक नीक भी लगै छै जे किछु कहऽ के नहि विद्यापति बड नीक आदमी छलखिन बड नीक लोक छलखिन हँ विद्यापति महादेव के बहुत बहुत मानय छलखिन हँ हुनकर पूजा करै छलखिन हँ हुनका हरदम खुश राखै के लेल हर तरह के प्रयास करै छलखिन हँ इसब चीज ओहि किताब मे बहुत वृतांत सॅं देल छै अपन सबके मिथिला मे ई किताब बहुत नीक छै आओर हमरा ई बहुत नीक लगैया एहि किताब मे महादेव के जे खुश भऽ के विद्यापति के घर अबै छथिन आओर हुनकर चरिया बनि के रहय छथिन हुनकर नौकर बनि कऽ रहै छथिन आओर विद्यापति के सेवा करै छथिन हुनका हर चीज के हर तरह से खुशी देबऽ के चाहे छथिन ई एगो भक्त आओर भगवान के खिस्सा हमरा बहुत पसन्द अबैया आओर एहिमे महादेव विद्यापति के गीत सुनऽके लेल हुनकर आगाँ पाछाँ करैत रहै छथिन ईसब ई चीज बहुत नीक लगै छै जे एगो भगवान भऽ कऽ एक भक्त के पास आबि जाय छथिन हुनकर अथी सॅं भक्ति से प्रसन्न भऽ कऽ हुनकर गीत हुनका एतेक नीक लगै छनि जे ओकरा सुनऽ के लेल ओ धरती पर अबै छथिन आओर हुनका घर मे रहय छथिन कहाँ भगवान कैलाश पर बसै छथिन आओर कतय धरती पर आबि के विद्यापति के घर मे एक नौकर के तरह काज करै छथिन आओर हुनकर गीत के सुनऽके लेल हरदम हर हरदम रहै छथिन जे हँ विद्यापति जी गबैत रहथिन विद्यापति हमरा सुनबैत रहतैत हर हमेशा ओ विद्यापति के गीत के लेल बहुत अथी रहै छथिन विद्यापति जी के गीत अपन सबके मैथिल मे बहुत प्रसिद्धो छनि ओ गीत सुनि के हमरा बहुत नीक लगैया आओर विद्यापति के आओर महादेव के खिस्सा भी बहुत नीक लगैया जहन विद्यापति के पता चलै छनि जे ई उगना आओर केओ नहि ई महादेव छथि तकर बाद जे ओ उगना के ताकऽके लेल सौंसे रने वने फिरै छथिन हुनका तकै छथिन लेकिन उगना कतौ नहि भेटै छथिन तऽ विद्यापति बहुत कानऽ लगै छथिन ईसब वृतांत एहि किताब मे बहुत बहुत नीक सॅं देल छै तैं हमरा ई पढ़ऽमे बड नीक लगैया आओर हमरा अपन बच्चा सबके भी किताब पढ़ऽ मे बहुत नीक लगैया सब खास कऽ के हिन्दी के बुक हमर कहानी पढ़ऽ मे बड नीक लगैया आइ काल्हि जे छै आइ काल्हि के बच्चा सबके भी ई किताब विद्यापति के आओर उगना महादेव के किताब पढ़ाबऽ के चाही एहिसॅं सीख भी भेटै छै जे हमेशा अपना आपके एक भक्ति मे लीन कऽ के राखऽ के चाही कोनो भी भगवान पर विश्वास करू तऽ ओहि पर अडिग भऽ के रहऽके चाही आओर अपना सबके जे मैथिल मे छै से भी विद्यापति आओर उगना के खिस्सा हरदम प्रसिद्ध रहतै आओर हमेशा भक्ति आओर भगवान के माध्यम से देखल जाय तऽ हमेशा हरदम उच्च रहतनि